جی ہاں میں نے ایسی ایک کتاب پڑھی ہے جسے میں نے شروع میں نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا پسند کروں گا لیکن آخر میں میں نے اس کتاب سے محبت کر لی اس کتاب کا نام ہے سمندر میں چھلانگ اور میں نے یہ کتاب کافی پہلے پڑھی تھی شروع میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ایسے ہی کوئی بچوں کی کہانی کی کتاب ہوگی مگر دراصل وہ مصنف کی اپنی ذاتی زندگی کی کہانی تھی جسے انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا تھا اور اس کی جو اصل میں کہانی تھی وہ کہانی ہی اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کہانی کو ہی دل دے بیٹھا اس کہانی کا میں تھوڑا سا حصہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل مصنف کو باہر پڑھنے کی اتنی شدید خواہش تھی کہ وہ ہندوستان سے جانے والے ایک بحری جہاز کے اندر بغیر کسی اتھارٹی کی اجازت کے وہ بیٹھے اور جب وہاں دوسرے دیش میں جب وہ پہنچ رہے تھے تو جب وہاں ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے اس جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دیا اور سمندر میں چھلانگ لگا کے تیرتے ہوئے وہ اس دیش کے باڈر پر پہنچے بندرگاہ پر پہنچے اور وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس طریقے سے ان کی پوری ایک آپ بیتی اس میں بیان کی گئی ہے اور وہ دراصل پڑھنے کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے وہ پڑھنے کی غرض سے وہاں پڑھنا چاہتے تھے اس دیش کے اندر تو اس طریقے سے وہ یہاں سے وہاں گئے تو دراصل ان کی ایک کہانی جو ہے وہ مجھے بہت خوبصورت لگی اور وہ کتاب اس لیے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں